میں نے ایل جی کا اے سی لیا ہے اس کی کولنگ بہت اچھی ہے اس کے اندر وائی فائی سسٹم بھی انہوں نے دیا ہے بہت اچھے فلٹرس بھی دیے ہیں آکسیجن کے لیے انہوں نے الگ سے ایک پائپ بھی دیے ہیں اور اس کی اس کا ریموٹ بہت بیکار ہے بجلی بہت زیادہ لیتا ہے اور کولنگ جو ہے بہت بیکار فلٹرس دیے ہیں انہوں نے بہت بیکار چیز ہے